कैसे हैं भैया जी अभी क्या है सब्जी वगैरह मिल जाएगा आपके यहाँ से फिर कौन कौन सी सब्जी मिल पाएगी खेत में आएँगे भिंडी का अभी क्या रेट है कुंटल कैसे हैं सर मेरे को दस कुंटल माल चहिए क्या गोदाम तक पहुँचा के देंगे लाना नहीं है बस पहुँचाना है पहुँचवा दीजिए आप अब आएंगे कहाँ से भैया हम तो खुद आएँगे हम तो आएँगे ही उसको पहुँचाएगा कौन दस कुंटल भिंडी ले आऐंगे बट ट्रांसपोटेशन क्या है दूसरे डीलर से भी बात हुआ है दूसरे जनो से भी बात हुआ है वो सब तो पहुँचा के दे रहें हैं गोदाम तक बताइए आप दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे पहुँचा के लौकी चाहिए और खीरा चाहिए दोनों दस दस कुंटल जी जी ठीक है लौकी में कैसे रेट हैं ज़्यादा मात्रा मिलें तो अरे रेट आप बहुत ज़्यादा बता रहे है मार्किट मै तो बीस रुपए ही है बहुत ठीक हैं क्या है कि रेट थोड़ा थोड़ा आपको हमने ज़्यादा बता रहे हैं ऐसा तो नहीं होगा की बहुत सारी सब्जी इसमें से सड़ा हुआ निकल जाए नहीं सड़ा हुआ नहीं निकलेगा